چھبیس دو دوہزار بیس اکتیس بارہ انیس سو بانوے ایک دو انیس سو سنتانوے بیس چار دو ہزار

تیس آٹھ دو ہزار بائیس